ठीक है मेजर गंज मे हम सटहु के दोकान मे से चूड़ी लेली एक सए रुपैआ मे चूड़ी बहुत अच्छा है ओकरा दोकान के चूड़ी टिकाउ भी होइया मजबूत है एहि लेल हमसब सबगोटा ओहि दोकान मे से जाके चूड़ी ख़रीदै छी ओकर चूड़ी बहुत अच्छा है हमरासबके पसन्द अबै है एहि लेल हमसब चूड़ी ओहि दोकान मे से जाके मेजरे गंज से ख़रीदै छी